साईं मां मकानु खाली कयो आहे ऐं ॿी जॻह वरितो आहे पर मां जिते पहिरीं रहंदी हुअसि उहो मकान भाड़े ते हुओ उते जे मकान मालिक खे मूंखे बिल जमा जो ॿुधाइणो आहे त मुंंहिंजो छह महीने जो बिल जमा आहे छा तव्हां मूंखे छह महीने जे बिल जी एंट्री ॾेई सघंदा या उन जी कॉपी ॾेई सघंदा त मां हुन खे ॿुधाए सघां की मुंंहिंजो छह महीने जो बिल जमा आहे छोजो उते भाड़े जो मकानु हुओ त हुन जो मूंखे ॿुधाइणो आहे त मुंहिंजो बिल जमा सॼो आहे त मां छह महीननि खां वठी सॼो टाइम टू टाइम पंहिंजो बिल जमा बि करायां हिन करे तव्हां मूंखे कॉपी ॾेई सघो त ॿुधायो त हुन में मां हुन खे ॾेई सघां त मुंहिंजो बिल जमा आहे